मां गर्मीअ में बजाज कम्पनीअ जो कूलर वरितो पहिरियों हिन कूलर ते मूंखे ॿिनि सालनि जी वारंटी मिली पर हाणे मूंखे हिन कूलर ते पंजनि सालनि जी वारंटी मिली आहे ऐं हिनजा फ़ीचर्स बि जाम एडीशनल ऐं सुठा मिलिया आहिनि हिन कूलर जी परफॉर्मेंस जाम सुठी आहे हिन करे मां इहो कूलर ॿियनि खे बि रिकमेंड कंदमि